मां रोज़ु डुकणु वेंदी आहियां ऐं हिकु किलोमीटर डुकंदी आहियां ऐं मां हिकु पार्टीसिपेट में कयो डुकणु जंहिं में पार्टीसिप कयो हो ऐं मां रोज़ु डुकंदी आहियां डुकण सां मुंहिंजी सिहत जामु सुठी थींदी आहे मां रोज़ु डुकंदी आहियां डुकण सां मुंहिंजी सिहत जामु सुठी थींदी आहे ऐं मां हिकु कलाकु रोज़ु डुकंदी आहियां सुबुह जो सवेल साढे पंजे बजे उथंदी आहियां ऐं रोज़ु डुकंद डुकंदी आहियां